गायन प्रोग्राम ऐं रिकॉर्डिंग सैशन जे लाइ मां पहिरों सभिनि खां पहिरों जेको गानो ॻाइणो हूंदो आहे उन गाने खे बार बार ॿुधंदी आहियां उन जो लय ॿुधंदी आहियां उन जो तर्ज ॿुधंदी आहियां ॾाढा बार ॿुधंदी आहियां गॾु गॾु उन ऑडियो सां गॾु ॿुधंदे ॿुधंदे मां उन गाने सां गॾु ख़ुदि बि गाईंदी आहियां पाण बि गाईंदी आहियां ताक़ी उन जो तर्ज ऐं उन जो लय मूंखे हथु अचे उन उहो प्रयास करे करे करे बार बार प्रयास करे करे करे उन गायन प्रोग्रामनि में रिकॉर्डिंग जो सैशन जे लाइ मां तयारी कंदी आहियां ताक़ी उहो सुठे सां भॼनु वञे उहो सुठे सां गानो पूरो थी सघे उन जी रिकॉर्डिंग बि ॾाढी सुठे सां वञे छो कि त जेतिरो सुठो प्रयास हूंदो जेतिरी सुठी प्रैक्टिस हूंदी प्रयास हूंदो ओतिरो ई रिकॉर्डिंग बि ॾाढी सुठी हूंदी ऐं हुन रिकॉर्डिंग खे सुठी करण लाइ उन जो लय ऐं उन जो तर्ज सुठो हुजणो घुर्जे उन में भाव हुजणा गुजणा जेतिरा भाव सुठा हूंदा ओतिरो उन गाने में भाव जीअं ईंदा जेतिरा भाव ईंदा जेतिरी उन जी लय ईंदी तर्ज ईंदी उहो गानो पाण ई पाण सुठी लॻण लॻंदो आहे